स्विमिंग करपाक म्हाका खूब आवडटा म्हज्या फ्रि वेळार हांव दर्यावेळेर वता आनीक स्विमिंग करतां पोंवता किंवां न्हंयेचेर वचून उदक न्हाता म्हाका खूब बरें दिसता स्विमींग करपाक